हैलो हँ कहलहुँ कि जब हमरा सब्जीसभ किनैत छियै अहाँ कोना किनैत छियै एक बेर बैगनकऽ बरसातक समय जे किनैत छियै उसमे पिल्लू इल्लू लागि जाइत छै ओ सभ नहि बहुतमे पिल्लू रहैत छै कद्दूमे जुआयल भूख लागल कोना हम

ओ ओ आ पूर्णियामऽ खरीदय कहाँसँ छियै अहाँके

हर बार खरीदय छियै

ओ हँ मधुबनीमऽ तऽ शायद सुनैत छी छियैन कि सस्तासभ मिलैत छै गामसँ हाँ अहाँ कथिके बिजनेस करैत छियै अहाँ सब्जीकऽ अहाँके दुकान कहाँ यऽ बस स्टैण्ड इएह बेगो खण्डोलामऽ जे गुमती जे छै हँ हँ ओ तऽ बहुत दिनसँ छै चलि रहल छै हँ देखलय छियै वहाँसँ लेलहुँ छियै सब्जी हम बहुते ओ नहि वएहसभ जे छै न जेना कद्दू झींगा ईसभमे मतलब बहुत अधिक ई फेकय जाइत छै बात की होइत छै एतबेमऽ जे छै कि केओ मतलब जुआयल लय लैत छै केओ बरसातके बैगनमऽ पिल्लू तुल्लू इएहसभ रहय हाँ बैगनमऽ जे हँ

ओ तब अखन कीसभ चीजकऽ सब्जीसभ खाइत छी अहाँ अदौड़ीसभके पुछिऔ न अदौड़ीसभके सब्जी आओर हँ किआ अदौड़ी ओ अदौड़ीसभके जे छै न सब्जी बहुत बहुत अच्छा लागैत छै खाइमऽ

ओ हँ ताहि दुआरे चलू तब ठीके यऽ ठीक यऽ